मुंहिंजो पसंदीदा फुड ब्लॉग आहे फुड फुड जेको चैनल आहे यूट्युब ते उ मूंखे जामु पसंदि आहे उहो उनमें उहा जेकी मा माई आहे उहा वधीक करे सिंधी डिश डिशेस ठाहींदी आहिनि जीअं बीह भटालू थिया टूक थिया कढ़ी चांवर थिया वड़ी ॿटालू थिया जहिड़े नमूने हूअ ठाहींदी आहे ऐं जीअं उ मसाल्हा विझंदी आहिनि जीअं तड़िको लॻाईंदी आहे उनजो जेको मूंखे स स्टाइल आहे अ ठा रेसिपी ठाहिण जो मूंखे जाम वणंदो आहे हिनकरे मूंखे उनमें उहो उनजो चैनल ॾिसणु में मूंखे जामु ऐं उनखे ॾिसी करे मां जामु कुझु सिखी आहियां जीअं जीअं पहिरों असांखे अ तेल में वघार कीअं ॾियणु खपे उनखां पोइ भाॼी खे सिजाइणु कीअं खपे ऐं उन खां पोइ कॾहिं असांजो उनमें जंहिं महिल ग्रेवी अगरि प्रो प्रोपर थिक थी वञे त उनजे अंदरि पाणी के केॾी महिल विझणु खपे ताकी वधीक उनजी कंसिस्टंसी आहे उ थीक रहे वधीक पाणी वारी ग्रेवी न हुजे त उनसां जामु कुझु मूंखे सिखणु मिलियो आहे